हैलो इ'यां ते अस बड़िया में ते इ'यां बड़ियां दौड़ां लांदा सवेरे सवेरे ही जांदे न अस दौड़ा लान कन्नै पर जियां सवेरे सवेरे जे दौडां ते दौड़ लान दा मजा ओह् शाम्मी बेल्ले नेईं ऐ सवेरे सवेरे दिक्खो हां फ्रैश ब्हाऽ होंदी ऐ बूह्टे च हरेआली बड़ी बूह्टें दी होंदी ऐ फ्रैश फ्रैश हबाएं चला दियां होंदियां ते साफ सुथरी ब्हाऽ चलदी बूह्टे च थल्लै वो जेह्ड़ियां ग्रासां होदियां ओह्दे' च उप्पन चलने कन्नै साड्डा ओह् अक्खें दी रोशनी जेह्ड़ी ओह् बड्डी बडोंदी ऐ ते बड़ा मजा आंदा ऐ ते पक्षी उप्पर दिक्खो ते चेहचहा दे होंदे न ते बड़ा शैल लगदा ऐ ते सवेरे दी दौड़ कन्नै शरीर जेह्ड़ा ओह् हलका फुल्का होई जंदा ऐ इ'यां शरीर च चुस्ती टैप आई जंदी ऐ ते जेह्ड़ी सवेरे दी दौड़ ऐ ओह् बड़ी शैल लगदी में सवेरे रोज़ दौड़ा उप्पर जान्ना ते जद् दौड़ करियै आना ते मिकी अपना शरीर लगदा कि ना में किश हासल कीता ऐ ते सवेरे ते शरीर मेरा बड़ा ताकती वर होई जांदा ते बड़ा मजा आंदा में योगा बी करना जाइयै उसके बाद जागिंग करना अस मांडा आह्ली तरफ जाने आं इत्थें सवेरे सवेरे बंदर बी बड़े होंदे न करदे करांदे किश नी बंदर सानू पर होंंदे बड़े न रनिंग करने अस योगा करने आं इसके बाद ओम बिलोम करने आं ते बड़ा किश अस करने आं ते जेह्का मजा आंदा सत्ते सवेरे बड़ा मजा आंदा होर बी लोक आए दे होंदे ते बड़े होर बी लोक आए दे होंदे न ते ओह् बी साड्डे कन्नै योगा करदे न ते जेह्ड़ी सवेरे सवेरे दी ब्हाऽ होंदी ऐ ओह् बड़ी साफ सुथरी होंदी ऐ मजा बी बड़ा आंदा सवेरे दौड़ लान दा मौसम बी सुहावना होंदा ऐ पर शाम्मी बेल्लै जेह्ड़ा ओह् होंदा ऐ बड़ा पल्युशन होई जंदा ब्हाऽ च ते शाम्मी दौड़ लान दा मजा बी नी ऐ जेह्ड़ा सवेरे ऐ सवेरे ते दौड़ लान दा कुछ अलग ही नखार ऐ ते सवेरे दौड़ दा मजा ही किश होर ऐ